हम जाते हैं दवा लेने के लिए सरकारी अस्पताल में तो में मतलब बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे सरकारी अस्पतालों में हमें अच्छे से मतलब दवा नहीं नहीं मिल पाती है अच्छे से मतलब हमारा इलाज नहीं हो पाता है उसमें इतना ज़्यादा ही मतलब भीड़ रहती है इसके कारण हम अच्छे से मतलब अपना इलाज नहीं कर करवा पाते हैं और हमें बहुत ही मतलब बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसी की वजह से हम सरकारी अस्पताल में अच्छे से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं और हमें मतलब इसी के कारण हम सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते हैं और हम सरकारी हस्पताल में जाना नहीं पसंद करते हमारा हमारा बहुत ही बेहतर मतलब नहीं अच्छा नहीं लगता है इसके कारण हम अपना सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाते हैं और कोविंट कोविंट के दौरान हम बहुत ही मतलब हमारे गाँव में हमारे मार्केट में बहुत ही मतलब को कोरोना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही कोरोना महामारी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब फैल रही थी इसकी वजह से हमको हैंड वाश करना पड़ता था बार बार हमको सेनेटाइजर से अपना हाथ धुलना पड़ता था और हमें माक्स लगाकर के कहीं मार्केट कहीं भी जाना हो तो हम माक्स लगाकर जाते थे मतलब हम हम कोविन टी नाइटीन हमारे लिए बहुत ही खतरा था इससे हम बचने के लिए हम अपना स्वयं अपनी देखभाल करते थे इससे हम अपना बाहर नहीं निकलते थे यह महामा महामारी बहुत ही बहुत ही वह मतलब कठिन थी इससे हम लोग कैसे कैसे बचे हैं यह तो हम लोग ही जानते हैं हम लोग अपना दो दो एक एक मिनट पर हैंड वाश करते हैं सेनिटाइजर लगाते थे माक्स लगाते थे और इससे हम बचते रहते थे कि हमको कोरोना ना हो कोरोना महामारी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी इससे हम लोग अपना इससे हम लोग बचे हैं हम लोग हमेशा माक्स लगाकर सेनिटाइजर लगाकर कहीं जाना वाना रहता था तो पहले तो जब कोरोना फर्स्ट टाइम में आया था तो हम लोग मतलब बाहर निकलते ही नहीं थे कहीं जाते आते नहीं थे जिससे हमको प्रोब्लम हो सके इसी के कारण हम लोग माक्स वगैरह मतलब लगाते थे और इससे सेनिटाइजर से हाथ धुलते थे मतलब सब कुछ मतलब अपनी व्यवस्था लिए रहते थे ताकि हमको कोरोना वायरस ना छूस छू सके इससे हम बचते रहते थे और यह महामारी बहुत ही ही खराब महामारी थी इसी के कारण हम लोग बचते थे ना ही कहीं जाते थे ना आते थे ना मार्केट वगैरह मतलब कहीं नहीं जाते थे जिससे हमको प्रोब्लम हो यह महामारी बहुत ही खराब बीमारी थी